मैंने कुछ दिनों पहले जींस ख़रीदा हुआ था वह जींस बहुत ही अच्छा है मैंने अपने बच्चे के लिए लिया था तो वह जींस की क्वालिटी इतनी बढ़िया है उसकी लास्टिक बहुत अच्छी है वह छोटा है तो पहनाने में उसको बहुत अच्छा लगता है और वह कम्फर्ट रेहता है जिससे वह मतलब रोता नहीं है क्योंकि दूसरे कम्पनी की जो मैंने जींस ली थी उसकी लास्टिक बहुत ही टाइट थी जिसके कारण उसे कमर में दर्द होने लगता था और वह रोने लगता था जिसके वजह से वो बहुत ही दर्द महसूस करता था लेकिन मैंने जब से यह आपके यहाँ से जींस ली हैं वह बहुत ही अच्छी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है साइज़ भी बोहोत अच्छा है जिसके कारण बच्चे को बहुत अच्छा कम्फर्ट लग रहा है जिससे उसमें असुविधा नहीं हो रही उसको बैठने उठने में भी दिक्कत नहीं हो रही हैं और वह बहुत अच्छे से कम कम काम कर पा रा है और कोई दिक्कत नहीं है उसका कलर ही बहुत अच्छा है और कलर देखने के कारण दूसरे लोग मुझसे पूछ रें हैं कि मैंने जो जींस ली हुई हैं बोहोत ही अच्छी है